ہاتھ سے بنے کپڑوں کی بات ہی کچھ اور ہے تیار کی گئے کپڑو کے مقابلے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں میں پرفیکشن بہت اچھا اور بہتر ہوتا ہے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کی ڈیوریبیلیٹی بہت لمبی ہوتی ہے بہت سارے ہاتھ سے بنے گئے سوئٹر ہیں جو ہماری دادی اور نانی کے ہاتھوں کے ہیں وہ آج بھی ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں نا ہی اس کا کلر ہلکا ہوا ہے نا ہی وہ لوز ہوا ہے ہر طریقے سے وہ بہتر ہے اور اس میں اتنا باڈی باڈی کمفرٹ بہت اچھا رہتا اس میں اور اس کا لکس کی بات ہی اور بہت الگ ہے اور ہاتھ سے بنے گئے یہ ایک پرتھا ولپت بھی ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو اس کو وہ زندہ رکھنے سے رکھنے میں بھی بہت اچھا ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار ہے ان کا گھر پانی اس سے چلتا ہے تو اس سے ہاتھ سے بنے کپڑے بازاروں کے کپڑوں سے بہت الگ اور بہت بہتر ہوتے ہیں اور ریڈی میڈ کپڑوں کی اور ریڈی میڈ کپڑوں کی بڑی مارکیٹ ہے اس کے باوجود بھی لوگ آج بنے ہوئے اور سلے ہوئے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ اس میں پرسنلٹی وائز جو ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھو گے بہت سارے برینڈ بہت سارے کپڑوں کی فٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہیں شولڈر جھک رہتا ہے کہیں جو چیسٹ پر جو ہے تو کپڑا لوز رہتا ہے کہیں ہائٹ کم رہتی ہے کہیں کراس رہتا ہے کف بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے نیک اور کالر جو ہے وہ صحیح نہیں رہتے موسٹلی جو بٹن کی اسٹیچیز ہوتی ہے وہ بہت ہی لوز ہوتی ہے ایک دو دھلائی میں وہ بٹنس گرنا چالو ہو جاتی ہے اور کپڑوں کی سلائی جو ریڈی میڈ میں جو ہوتی ہے وہ اکثر ایک دھاگا نکلا ہوا رہتا ہے کوئی کریکشن نہیں کیا ہوا رہتا ہے تو ایسے ایسے بہت سارے سلائی والے جو ہے بہت سارے ٹیلرنگ میٹیریل کا اس سے روزگار چلتا ہے ٹیلر والوں کا چلتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بھی لگے ہوئے ہیں اس سے مجھے مزدور سیتے ہیں کوئی پینٹ سیتا ہے کوئی شرٹ سیتا ہے کوئی کاج بٹن کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی پریس کرتا ہے تو اس سے سارے بہت سارے لوگ کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے اور اس میں جو پرانے لوگ ہیں اس میں ناپ دے کر ٹیلر کے پاس جانا سلانا پرسنلٹی کا بہت فرق پڑتا ہے اس میں جس سے اگر کسی کو سفاری سوٹ پہننا ہے یا کرتا پیجامہ پہننا ہے یا ایسی بہت ساری چوڑی دار تو یہ ریڈی میڈ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ سلائی میں اور ٹیلر کے پاس جو کپڑا سل کر ملتا ہے تو میں تو میری چوائز تو یہی ہے کہ ٹیلر کے پاس جا کر